जी नहीं हम ने किसी भी यू एफ़ ओ को नहीं देखा है एलियंस एवं अन्य ग्रहों के बारे में यह हम सोचते हैं कि अन्य ग्रह पर भी क्या जीवन जिया सा जा सकता है और हम वहाँ रह सकते हैं तथा एलियंस कैसे दिखते होंगे ये सब बातें हमारे मन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देती हैं और सोचने में मजबूर करती हैं कि हम भी एलियंस देख पाते हैं हालांक हम ने यह सब चीज़ें टीवियों पर ऑनलाइन इन दूरदर्सन इन सब पर देखा और सुना है मैंने कभी भी एलियंस देखी नहीं है तो फिर हमें इन सब बातों पर ज़्यादा गढ़न नहीं करनी चाहिए हालांकि मुझे यह बात काफ़ी ज़्यादा मनचित करती है कि ग्रहों पर जीवन जिया जा सकता है क्या